ڈانس کی بات کی جائے تو ہر اسٹیپ کا الگ الگ ڈانس موجود ہے اسی طرح آج کا موجودہ دور دیکھا جائے تو ہالی ووڈ بالی ووڈ ڈانس بہت مشہور ہیں جس میں آج کل زیادہ تر بالی ووڈ ڈانس زیادہ پسند کی جا رہی ہے جس میں زیادہ تر بچوں کو اسکول میں میوزک ٹیچر ڈانس سکھا رہے ہیں جس سے ان کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں انہیں شامل کیا جا سکے یا بھی ایک نصاب کا حصہ ہے